आगोलो जोंफोरो खेथि मावनाया हालजोंसो मावोमोन गायनाय फुनाय दा आरो माबाखौ गारनानै मोसौ मोसा फाननानै दा टेक्ट'रजों हालेवो टेक्ट'रजोंनो माबायो गायो फुयो खामला गायो माबा मानसि खामला मोना खामला नागिरबाबो खामला मोना टेक्ट'र हालेवनायजों आगोलनियाथ' गैलानो मोसौ मोसाजों हालेवनानै गायनाय फुनाया दा टेक्ट'रजों एवो गुलाब गुलाब गायो गुलाब गुलाब फुयो फुनानै ओमफ्राय हाल खामला लिंबाबो मोना माइ गायनाय खामला नागिरबाबो मोना माबायदि जागोन माबायदि माबागोन दा नै टेक्ट'र हालेवनानै गायो फुयो खामला थाङो खामला गायो जोंफोरनो जेसेंबां सानफा सानफा गायो सानफा सानफा फुयो थाखा फैसाखौर' माबाखौनो होनो नागिरा दामखौनो होनो नागेरा माथ्र' सोरबा होयो दुइस' सोरबा होयो आरायस' सोरबा होयो थिनस' फैसाखौनो होफैनो नागिरा दुइस' फैसाखोनो होफैनो नागिरा माबानानै दाम खमाव गोजासो नागिरो गायनो फुनो जेसेबां खस्थ' गायनानैबो जेसेबां खस्थ' फुनानैबो दामखौनो होनो नागिरा गायनाय फुनायाव नै दिनै जोंनो थाङो गायनो फुनो सानफा सानफा गायहैयो फुहैयो साहा फानि लोङो साहा फानि माबायो सोरबा हैयो सिरा सोरबा हैयो फिथा सोरबा हैयो सौराइ बेबायदिनो जोंफोरो खस्थ' माबानानै सानफा सानफा गायना फुनानै बेफोरबायदिनो माबानानै जों फैयो फैनानै आरो ओंखाम जाखांनानै आरो थांनांगौ गायनोबा गायनांगौ फुनोबा फुनांगौ सानफा सानफा सानदुंबा सानदु अखा बा अखा बेखौ ग्रिहस्थ'आ मिथिया थाखा फैसाखोनो होनो नागिरा दामखौनो होनो नागुरा माबानानै जोंफोरो एसे खस्थ' गायो एसे खस्थ' फुयो फुनानैबो जोंनो दामखोनो बेफोरबायदि माबानानै होनो नागिरा गोदोनि दिनाव हाल खामला माबा सावरि बादालि जों जानो थाङोमोन जौ सेरेब होयोमोन भाजा फुरा होयोमोन हाल जांख्रायाव हाल जांख्रा जाबाथाय हाब्रु फुनला लायनाय हाब्रु माबानानै होलायनाय बेफोरबायदि गायनो फुनो थाङोमोनहाय जोङो आगोलो हाल माबायाव हाल जांख्रायाव ना बेदर इस्सामद जायो मोसालायनाय मुसुरलायनाय सोरबाबा हाब्रु फोनना होयो सोरबाबार' माबाना होयो सोरबाबायदिया आरो खारो हाब्रु फोननो नागिरबा हाब्रुखोनो फोनजाया सोरबा बायदिया अख्रा अख्रायैनो फोनना होयो हाल जांख्राबाथाय बेराद रोंगोथामसाहैनो माबानानै खान सोरबाबायदिया खांसि खुरैखौनो जथा दामै दामै मोसा मोसा फैयो न'खराव आरो नागिरफैयो जुमाइ उखुन्दै नागिरनानै सोरबाबायदिया होयो सोरबाबायदिया आरो गैया होननानै माबायो ओरैनो थांफिनो सोरबाबायदिया आरो न'आव फैयनानै लिंबोनानै लोंहोयो सोरबाबायदियार' फेयो सोरबा बायदिया थांफाया न'आव थाङो बेफोरबायदिनो हाल जांख्रायाव गायनाय फुनायावथ' बेबायदिनो बेराद रोंगोथामसाजोहाय माबानानै जायोमोनहाय जों आगोला माबानानै सावरि जानो थांबाथाय गायनाय फुनायाव